हाँ हमारे कृषि में जलवायु की काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है इसे सर्दियों में बारिश आ जाती है बाढ़ ओलावृष्टि हो जाती है तो हमारी फसल खराब हो जाती है सूखा पड़ जाता है तो हमारी फसल होती नहीं और बाढ़ आ जाए कड़ी सर्दी पड़े चक्रवात ओलावृष्टि हो जाए तो किसान को फसल खराब हो जाती है जिससे किसान को काफ़ी नुकसान होता है उस नुकसान से निपटने के लिए सरकार ने एक योजना चलाई है किसान रोजगार योजना किसान के लिए योजना चली है जिससे किसान को कुछ धन मिल जाता है सरकार द्वारा जो अपनी फसल की पूर्ति तो नहीं होती लेकिन फिर भी थोड़ा सहारा मिलता है जिससे जो किसान अपने बीवी बच्चों का भरण पोषण कर सकता है